मध्य प्रदेश में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं और जो त्यौहार हैं उनका काफ़ी सांस्कृतिक इतिहास रहा है बहुत विस्तृत इतिहास रहा है हमारे मध्य प्रदेश में हर साल बहुत जाने माने कई जाने माने सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे जाते हैं आयोजन होता है जैसे उज्जैन का कालिदास समारोह है जिसमें ललित कलाओं को और कई कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है नृत्य नाटिका होती है वाद नाटक का आयोजन किया जाता है कुमार गन्धर्व समारोह है जिसमें गंधर्व सम्मान का आयोजन किया जाता है और तानसेन संगीत समारोह है जैसे जिसका आयोजन ग्वालियर में किया जाता है और जहाँ पर दुनिया भर से जो कलाकार हैं संगीत प्रेमी हैं वो इकट्ठा होते हैं हमारे जो भारतीय संगीत उस्ताद हैं तानसेन उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं और इसके साथ ही जैसे मालवा उत्सव है जो कि मई के महीने में जिसका आयोजन किया जाता है और जो दो दिन उज्जैन में और साथ ही साथ पाँच दिन इंदौर में मनाया जाता है जिसमें नृत्य है संगीत है और नाटक के बहुत सारे प्रदर्शन होते हैं और इसमें देश के कई हिस्सों से विभिन्न हिस्सों से जाने माने कलाकार हिस्सा लेने के लिए आते हैं शास्त्रीय नर्तक आते हैं संगीतकार और गायकों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह है साथ ही साथ जो जिसका हर साल आयोजन होता है और जो बहुत ही भारत का शीर्षस्थ महोत्सव में एक है खजुराहो नृत्य महोत्सव उसका आयोजन भी म मध्य प्रदेश में किया जाता है और जिसको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रसिद्धि प्राप्त है इसमें देशभर के और साथ ही साथ विदेशों के कलाकार जो प्रतिष्ठित कलाकार हैं वो इसमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए शामिल होते हैं